आंथ' जेरावबो सानस्रिनायनि बादायलायनाय लाहैफेराखै नाथाय आं गोदो उन्दैआव उन्दै उन्दै समाव बिदिनो गामिनि दैयाव दै देरबा दैज्लां समाव बिदिनो सानस्रिनाय एबा गेलेनाय दुगैनाय बादायलायोमोन बे सानस्रिनाय बादायलायनायाव जों बिदिनो एखनबा देरहायो एखनबा जेनो बिदिनो जों सानस्रिलायनाय गेलेनाय बादायलायनाय गामिनि लोगोफोरजों उन्दै समाव बिदिनो गेलेयोमोन दैज्लां समाव बिदिनो जों दुगैयो ज' ज' गेलेयो ज' ज' सानस्रिनाय बादायलायोमोन बिदिनो एखनबा देरहायो एखनबा जेनो बिदिनो लोगोफोरजों दुगैलायोमोन गेलेलायोमोन न' खाथिनि दैयाव दैया जोंना न' खाथियावनो दै दंखायो बिदिनो दैज्लां समबाथाय दै देरबाथाय दुगैयो गेलेयो बादायलायो सानस्रियो बयबो ज' ज' गामिनि गथ'फोरा लोगोफोरा ज' ज' लोगो लाफैलायो बाहागो लाफैयो दुगैयो थब्लयो बादुवा गेलेयो सानस्रियो बिदिनो जों गेलेनो मोजां मोनोमोन आरोखि दैयाव बिदिनो ज' ज' एखनबा दस्रा गामिनि लोगोफोरबो फैयोमोन एखनबा इस्कुलनि लोगोफोर फैयो गेलेयो बिदिनो सानस्रियो होसोलायनाय गेलेयो बादुवा गेलेयो सानस्रियो एखनबा बादायलायो एखनबा एखनबा बिदिनो एखनबा बिदिनो ज' ज' एखनबा बैनि लोगो बिनि लोगो लोगो मोनलायो एखनबा गामिनिल' नङा बैनि गामिनि बैनि गामिनि लोगोफोरबो फैदेरो बिदिनो गेलेयो बाज्रुमो सानस्रियो जों बिदिनो गेलेनो मोजां मोनोमोन ओमफ्राय बिदिनो बादुवा गेलेनोसै सानस्रिनाय बादायलायनोसै बै गथ'फोरनि गेलेनायालाय एखनबा जेन्नाय एखनबा देरहानाय बिदिनो बादायलायोमोन आरोखि जोङो बिदिनो दुगैयो बादुवा गेलेयो सानस्रियो गेलेयो थब्ल'यो सिखांङो थब्ल'यो सिखांङो एखनबा दै सिंआव बिदिनो थाखोमालायनाय बादुवा गेलेयो सानस्रियो सोरबाबा हायाखैबा बेखौ हमथायो सोरबा दै मोनलोंदोंबा बेखौ बोखांङो सोरबा सानस्रिख'नो हायाखैबा बिखौ मदद होयो बेफोरबादिनो जों गेले लायोमोन आरो ज' ज' लोगोफोरजों बिदिनो गेलेयोमोन जों